जी हम मौस हम खेती के हिसाब से और मौसम के हिसाब से ये तय करतें हैं कि हमें कब रोना रोपना है क्योंकि जब धान की खेती होती है तो धान से चावल निकालने के लिए हम रोपते हैं उससे चावल और धान अलग अलग हो जाते हैं और जब गेहूं की खेती होती है तो गेहूं को भी हम लोग रोपते हैं चने चने की खेती होती तो चने के लिए रोपते है हम मौसम के और खेती के हिसाब से रोपते हैं जिस से हमारी खेती अच्छे से होती है और हमारे अनाज के दाने अलग कच्च छिलके से अलग हो जाते हैं जिस से हम लोग अनाज को खा सकें